पहिने हम कोनो चित्र बनबय छी चित्र बनेलाक बाद ओकरा देखय छियै ओकरा हमरा नीक लागइए कि नहि नीक लागइए तकर बाद एक दोसर देखय छियै ओ कहइए जकरा नीक लगय छै हमसब मिथिलाञ्चलके रहयवला लोक छी मिथिलामे रहय छी मिथिलाके मधुबनीके जिलाक प्रसिद्ध गाँवमे रहय छी जे गाँव खर्रक गाँवमे रहि रहल छी जइमे मतलब नीकसँ नीक पेन्टिंगके व्यवस्था छै नीकसँ नीक अथी छै जे नीकमे ओकरा देखयमे चित्र बना बनेबाक ओकरा सब लोक देख कऽ ओकरा आकर्षित होइए ओ आकर्षित पर ओकरा नीक लगैक नीक वर्णन करइए जे ई फलना छै नीक यौ ई फलना यौ ई फोटो ई फोटो कइ तरहके अथी बना लियौ तै दुआरे यएह हमर पहचान छी मिथिलाक हमर शान छी जय मिथिला जय मैथिल मिथिला